हमर जिन्दगीके सबसँ गौरवशाली उपलब्धि यऽ जे हम रहऽवला बेगूसरायके छी लेकिन आबि कऽ सम्पूर्ण रूपसँ जहिआसँ विवाह भेल बुझिऔ तहिएसँ हम एतै रहि गेलहुँ तऽओएह पत्नी हमर उपलब्धि छथि ओएह हुनके लऽ कऽ हम गौरवशाली छी ई हमर जिन्दगीके बड़का उपलब्धि यऽ जे आइ हम सम्पूर्ण गामके अपन छोड़िकऽ आओर मिथिलाञ्चलमे हुनका लऽ कऽ रहलहुँ और काफी प्रतिभा आओर काफी समाजसेवी छथि आओर कर्णपूरके छथि जे सुपौलके बगलमे छै चारि किलो पाँच किलोमीटर छै सुपौलसँ तऽ हमहुँ हुनके लऽ कऽ एतै बैस गेलहुँ आओर हमरो काफी मने अथी भेटल अपनेकेँ मान सम्मान भेटल आओर ओ अखनो तक समाजसेवामे सम्पुर्ण योगदान देने छथिन आओर इएह बुझियौ जे बड़का उपलब्धि छै आइकाल्हि पत्नी सुलक्षणा भेटनाइ बड़ कठिन होइ छै आइकाल्हि तऽ अपनेकेँ जीन्स पहिर कऽ अपनेकेँ निकलि जायत बाहर अपनेकेँ टोकबो नहि करत तऽ हमरा ई सौभाग्य प्राप्त भेल अहि जे हम अपने पत्नीके साथ रहै छी आओर काफी बढ़िआँसँ रहै छी हमहू समाजसेवी छी आओर दुनूगोटे मिलके सम्पुर्ण समाजमे समय समय पर अपनेकेँ योगदान दैत रहै छियै अपनेकेँ काफी हमरा एहिमे मनो लगैया आओर ई हमर हॉबी यऽ जिन्दगीके जे जिन्दगी तऽ सबकेँ भेटै छै लेकिन जिन्दगीमे किछु दोसरो लेल करबाके सोचना चाही तऽ हिनके द्वारा हम सोचि पबै छी सबकाज कऽ पबै छी समाजमे जे ई हमरा समर्थन देने रहै छथि तऽ हिनकर समर्थनसँ हम समाज लेल काफी काज करै छी आओर ईहो काज करै छथि ईहो काज करबऽमे हाथ बटबै छथि हिनको काफी मान सम्मान छनि समाजमे तऽ दुनूगोटे मीलकऽ समाजसेवा करै छी आओर इएह हमर हॉबी यऽ एहिमे जिन्दगी हमर बितै एहिसँ हमर जिन्दगी चलए इएह भगवानसँ आओर समाजसँ प्राथना करए छियनि जे ई हमरा आशीर्वाद भेटैत रहए जे हम ई काज करैत रही आओर लोककेँ सेवा करैत रही